स्थानीय सरकार अभी बी जे पी है भाजपा सरकार है और इनकी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नई नीतियाँ है जो जोधपुर जिले को एक बहुत ही नया आयाम दिया है इनके नीतियों में सामुग्र विकास को लेकर चल रहे हैं जैसे इनका नारा होता है सबका साथ सबका विकास और वाकई में ये विकास देखने को मिलता है जोधपुर में कई पुल बन चुके हैं ओवरब्रिज और कई तरह की सुविधा सड़के हैं नालियां हैं गटर लाइन हैं इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से विकास किया जा रहा है और हर एक मोहल्ले में जल सुविधाएं हैं बिजली की सुविधाएं हैं और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं यह सभी सुविधाएं बहुत ही अच्छी तरह से सभी के यहाँ पहुंचाई जा रही हैं घर घर क्योंकि भाजपा जो सरकार है जो भी मौजूदा सरकार है उस सरकार ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है किसी भी आम व्यक्ति के लिए कोई भी सरकारी काम करना बहुत ही मुश्किल नहीं रहा है अब और एक हमारे यहाँ एक पट्टा सुविधा भी चल रही है जिस मकानों के पट्टे बनवाने के लिए लोगों को दस तरह के ऑफिसेज के चक्कर लगाने पड़ते हैं वो बिल्कुल अब खत्म हो रहे हैं क्योंकि एक अभी अभियान चला गया गया है उस अभियान में एक ही जगह पर सारी डिपार्टमेंट के लोग बैठ जाते हैं एक बहुत बड़ा शिविर लगाया गया है तो अगर किसी को मकान का पट्टा बनवाना है या रजिस्ट्री पूर्ण करवानी है या कोई भी मकान को लेकर विवाद चल रहा है तो वो उसी शिविर में लगभग लगभग दो से पाँच सात दिन के अंदर अंदर उसका निपटारा किया जाता है तो यह सरकार का सबसे बड़ा योगदान है जो हर एक आम आदमी को बहुत ही अच्छा मिल रहा है और आगे की सरकार की नीतियाँ भी यही है वो विकास पर तो काम कर ही रही है साथ साथ वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी और बेहतर विकल्प लाने के प्रयासरत है तो हमारे हिसाब से जो भाजपा सरकार है अभी बहुत ही बेहतरीन तरह से काम कर रही है